नमस्कार सेठ जी ये जी ये फूल खरीद क्या भाव लगा रहे हैं फूल आप गेंदे के कैसे ये सर ये ये मेरे को तो एक किलो चाहिए सर घर के पूजा के लिए चाहिए था तो मैं सोचा चलो आपके आपके दुकान से ही लाऊं नहीं सर ये पीले वाला क्या भाव लगाए सर पीले वाले जी सर जी सर नहीं सर मेरे को तो जी सर

जी सर यह लाल वाला भी है जी सर जी सर जी सर जी सर अब सर मेरे को तो यह अफ्रीकन पहली बार दिखा है सर इस बार इसलिए ये ये अफ्रीकन वाला क्या भाव लगाएंगे वही तो सर पहली बार देख रहा हूँ सर इसको तो मैं चार सौ रुपए किलो सर अब पूजा के लिए सर अब होती सर जी सर जी सर जी सर और ये ये लाल वाला सर ये लाल वाला क्या भाव लगाए ढाई सौ रुपए किलो सर पर सर ये तो थोड़ा लाल वाला तो सर ये तो ऐसा लग रहा है कि दो तीन दिन का पुराना है ऐसा लग रहा है सर थोड़ा हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी हाँ थोड़ा खिचड़ा भी गया है ना ये तो वो पानी वानी भी डालते रहते तो थोड़ा हाँओ अच्छा अभी धूप के कारण थोड़ा ये हो रहा है सर हाओ हाओ ये जी तो जी जी पर इस साल तो सर फूल की बहुत फसल हुई ना फिर इतना महँगा कैसे लगा रहे हैं सर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ लोग थोड़ा सा नहीं साहब थोड़ा सा वो होगा भाव अब ये अब ये शव यात्रा वालों के चक्कर में हम लोग पूजा वाले फिर उनका मार झेल रहे हैं महँगा हो रहा है जी साहब जी जी जी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी ठीक है ठीक है ये लाल वाला ठीक है सर ये लाल वाला एक किलो दे दो सर ठीक ठीक ठीक जी ठीक है ठीक है लाल वाला ठीक ठीक है बस हो गया साब बस बस हो गया नहीं बस हो गया सर वो गुलाब का तो सर बाद में ले जाऊंगा अभी थोड़ा सा घर में छोटी सी कोई नहीं ठीक है सर अभी इसी को ले जाते हैं फिर बाद में देखते हैं सर ठीक ठीक ठीक ठीक हाँ जी जी जी जी ठीक ठीक ये पैसे काट लो ठीक ठीक ठीक नमस्कार